मानुटय जो तुम्हें तो फ़िल्म के बहुत सारे थिएटर है और हमारे घर के पास तो एक खुला मैदान है बच्चे आकर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और इधर एक कालाना के पास में झील है झील के पास में एक पब्लिक पार्क है माचा माचा पार्क उसमें सब जानवर वगैरह देखते हैं खेल के मैदान भी बहुत है इधर और दो तीन पार्क है इधर मंडोर गार्डन है और और मंडोर गार्डन नहीं वह तो फ़्री है ऐसे पैसे नहीं लगते उसमें और कुछ झूले वगैरह खाता है तो पैसे लगते हैं उसमें